सुपौल मे बुजुर्ग आदमी के लिए व्यवस्था बहुत किछु छै हॉस्पिटल मे जाय छै बुजुर्ग के लियऽ अलग सऽ बेड छै बिस्तर छै बढिऑं सऽ ओकरा व्यवस्था रहै छै और सरकार के तरफ सऽ वृद्धा पेंशनो मिलै छै चारि सए कऽ टका जाहि मे ओ अपन सब किछु समान गोटी दबाइ सब बजार सऽ मंगबै छै चश्मो लेने रहै छै और ओकरा बढ़िऑं सऽ बुढ के राखै छै पेंशनो मिलै छै ओकरा मोबाइल मे परवचन लगाए कऽ दै छै तऽ सुनै छै और बढ़िऑं सऽ बुजुर्गके राखै छै जगह सरकारी भोट सब होइ छै तऽ बुजुर्ग के लियऽ अलग सऽ गाड़ी आबै छै ओकरा तहन गाड़ी पर बैसाए कऽ भोट दियाबै लऽ लए जाइ छै दू तीन आदमी ओकरा बुझबै छै तहन ओ भोट दै छै ओतऽ सऽ ओकरा घर पर उतारि दै छै तहन बुजुर्ग आदमी के लए जाइ छै चारि सए सब बुजुर्गके पेंशन दै छै जे बुजुर्ग के साठि सऽ कम छै ओकरा नहि मिलै छै जाहि बुजुर्ग के साठि सऽ जादा छै ओकरा सब के वृद्धा पेंशन मिलै छै